हेलो क्या मेरी बात ओला वाले कैब वाले भैया से हो रही है हाँ भइया मैंने क्या है कल इस्टेशन जाना था तो उसके लिए मैंने पहले ही कैब बुक करी थी तो आप मुझे बता सकते हैं कि कल आप किस समय पर आएँगे जी भइया सुबह सात बजे ठीक है आप सुबह सात बजे समय पर पहुँच जाइएगा कहीं ऐसा ना हो कि देर हो देर से आयें और देर ही हो जाए हमें जाने के लिए